भारतारि मेडियानि सोमोन्दै आं गोबां बाथ्राखौ सानो मानो होनना बुङोब्ला भारतआरि मेडियाफोरा गाव गावनि साननायखौ जे दिन्थिफुंनो नागिरो मालाया मा जादों मा थादों बेखौ बिथां मोना दिन्थिनो साना मानो होम्बा जोंनि बे मिडियाफ्रा जोंनि भारतआव मा सोलिदों मा सोलियाखै बेखौ बोस्राङै बिजिरना नायालाखैनो सोरनिबा खोनानाय बाथ्राखौनो बिसोरो मिडियाफोरा निउस लाइभआव होयो आरो मानो होनना बुङोब्ला बिसोरो मोजाङै नायबिजिरना नायनानैसो बिसोरखौ होनांगो होननानै आं सानो मानो होम्ब्ला बिफोरबायदि होयोब्लासो मोजां मिडियानि महरखौ नुसारो मेडियाफोरा जेराव जि खोनायो बेखौनो बिसोरो होयो बिसोरजों बिसोरजों खौरांफोरा खायसे सोमोन्दो गैयैखौबो होयो मानो होमबा बिसोर थार सोदोबखौ दिन्थिना दिन्थिनानै होआ मानो होम्ब्ला बहाबा खोनाबाय मेडियाफोरा थांबाय नुबाय बेखौनो होयो मानो होम्बा आं बेफोरबायदि होजानायखौ आं लुबैया जेराव जि नुयो बिखौनो होयो मालाबा मेडियाया मोजां मालाबा मेडियाया मा खालामो मोजां जाथाइफोरनि थाखाय मोजां भाइरालबो जालांनो हायो नाथाय खायसे मेडियाफोरखौ बिसोरो मेडियाफोरा बेफोर बायदि मोजां जाथाइफोरखौ होयोब्ला मोजां नाङो आरो मोजां जाथाइखौ होयालासिनो बिसोरो गाज्रि जाथाइफोरखौबो मोजांखौबो गाज्रि खालामना होयो बेखायनो आं मेडियाफोरखौ बेखौनो सानो जे मेडियाफोरा मोजां जाथाइखौ मोजाङानो होनांगौ गाज्रि जाथाइखौ गाज्रियानो होनांगौ होननानै आं सानो मानो होम्बा मेडियाफोरा मालाबा नंथारै खोथाफोरखौबो बिसोरो बेवहाय लिरनानै होद्लाबायो बेफोरबायदि होनायाव आङो माने गावखौनो मोजां होननानै सानना लाया मानो होनबा मेडियाफोरा माब्लाबा माखासे गावसोरनि मोजांखौ लुबैनानैनो बिसोरो गाज्रिफोरखौ बेयाव बेरखांसार होयो बेफोरबायदिखौ आं मेडियाफोरखौ होजानो लुबैया दा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि बेफोरबायदि फुंखा रादाब बिलाइ ओह फुंखा खौरां बिलाइ बिफोरबायदि मेडियाफोराव बिसोरो होद्लाबायो निउसफोराव होद्लाबायो बेफोरबायदिखो आं लुबैया बेफोरबायदि होनायखौ बिफोरबायदि चेनेलफोरखौ आं माने एसेबां मोजां नुहुरसारनाय मोना मानो होनना बुङोब्ला निउस लाइभनि गेजेरजोंनो मालाबा मानसिया गावनि जिउखौबो खहा खालामना लानो गोनां जायो बेफोरबायदि मेडियाखौ आङो सुखुनाय मोना मानो होनना बुंदोंब्ला थार गेजेर थार ओंथिनि गेजेरजों थार सोंनायनि गेजेरजों बा थार फिननायनि गेजेरजों जुदि मिडियायाव होयोब्लासो आं मोजांखौ नुहुरो बेखायनो आं सानो सासे मोजां मेडिया जानोब्ला बिनि साननाय हनाय आरो बिनि मोजां आखल आखु बेफोरबायदिया थानांगोन सासे मोजां मेडिया जानोब्ला बिनि जिउआव माबोरै जागोन आं मेडियानि फारसे जायोब्ला निउसनि फारसे जायोब्ला बेखौबो बेयो साननो हानांगोन मानो होनना बुङोब्ला दानिया जानि सुबुंफोरा माहाइ एसे एनै रोंनायखौनो गावखौनो मोजां मेडिया होननानै सानना लायो मेडियायाव दिन्थिफुंनो हागोन होनना सानो बेखायनो आं बिफोरबायदि मेडियानि माबाफोरखौ आं मोजां मोना माने सासे माखासे मुंदांखा खौरां बिलाइफोराव बिफोरबायदिखो होनाय नुसारो थारखौ होयोब्ला मोजां नाङो नाथाय थारखो होआलासिनो गाज्रिखौ होयोब्ला गावखौनो मोजां नाङा बेखायनो सासे मेडियाया गावनि मोजांखौ दिन्थिनांगौ आरो बेखौनो आं सानो